हमारे यहाँ सबसे अच्छी फसल धान की होती है उसको बोने के लिए पहले खेत को जुतवाना पड़ता है कम से कम तीन से चार बार उसको जुतवाना पड़ता है जुतवाने के बाद में मई या जून के महीने में उसका उसको पानी भर कर हेंगा से हेंगा हेंगा कर के उसको समतल करना पड़ता है समतल करने के बाद में एक थोड़ी सी जगह में उसका बेहन धान मार्केट से खरीद कर उसको ले आकर उसको भिगोया जाता है भिगो कर के उसको पानी में फिर हल्का सा सूखा करके उसको फिर छीटा जाता है छीटने के बाद दो चार दिन के बाद उसमें से सीकें निकल आती हैं और उसको हल्की हल्की सी आठ दस दिन पर खाद की मात्रा देकर के उसको थोड़ा सा तैयार किया जाता है पच्चीस दिन की के बाद उसको लगवाया खेतों में पानी में खेत को जुतवा करके उसको पानी में ते भरकर के उसको बेहन को लगवाया जाता है मजदूरों द्वारा और मजदूरों द्वारा लगवा करके उस उसमे डी ए पी यूरिया फास्फेट डाल करके जिंक कोकी मिश्रण करके उसमें छींटा जाता है और दस पंद्रह दिन में वो लाइन ले लेता है उसके बाद में फिर उसमें पानी लगाया जाता है कम से कम आठ स्स नौ बार उसमें पानी डाला जाता है पानी सींचा जाता है पानी सींचने के बाद उसमें दो तीन बार खादें डालनी डालना पड़ता है और खादे पड़ जाने पड़ उसकी तैयारी हालत में दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती है दवाइयाँ छिड़कन छिड़क कर के वो फूल पर आ जाता है धीरे धीरे वो फूटने लगता है फूट करके फूट करके उसको वो तैयार हो जाता है उसकी कटाई होती है काट करके उसको फिर घर पर ले आया जाता है घर पर ले आकर के उसको फैलाया जाता है धूप में सूख जाने के बाद उसकी दौवरी होती है दौवरी कर के उसको झाड़ा जाता है झाड़ करके उसको उसका पोला अलग किया जाता है और धान कोलिया करके पंखे से उसाया जाता है उसा करके वो तैयार होता है तैयारी हालत में चौदह पंद्रह से लेकर बीस बाइस क्विन्टल तक धान एक बीघे में पैदावार होता है और उसको फिर मार्केट में जिसको जो करना है मार्केट में करता है हमारे यहाँ सबसे कम लगत में की खेती सरसों है जिसको एक बार बारिश हो गई तो ठीक है न बारिश होने के बाद उसको एक चक्कर पलेवा करके मार्केट से तीन चार सौ रुपये किलो वाली सरसों ले आके हाईब्रेड उसको एक बीघे में एक किलो की मात्रा से उसमें डाई मिला कर छींटा जाता है सरसों बीस बाइस दिन के अंदर निकल आता है सरसों निकल आने पर उसको बीस दिन के अंदर उसको एक पानी जब सरसो में दो दो तीन तीन पत्तियाँ लग जाय तो एक पानी भर कर के उसमें हल्की सी डाई और यूरिया का मात्रा मिला का उसे छींट दिया जाता है वो साठ या सत्तर दिन में साठ सत्तर दिन के बाद सरसों फूल फूल फूलने लगती है फूलने के बाद वो फर जाती है और सरसों को काट करके उसका थ्रेसरिंग या दाउरी किया जाता है सबसे कम लागत में तैयार होने वाली फसल सरसों की होती है सरसों कीमती भी कहलाती है सरसों का तेल बहुत महंगा बिकता है सरसों की खेती सबसे अच्छी कहलाती है